जियां अस गल्ल करचै की जियां मतलब स्कूल दे टीचर अस निं बोल्लदे की चलो साढ़े कन्नै जबरदस्तियै साढ़ा ते मन करदा की अस चलचै अस रोज़ बोलने की भापा मम्मी गी बोलने की असें ई जान देओ असें ई जान देओ अस जियां कियां करियै अस मनाने अस बोलनै की मम्मा सानूं जान देओ ओह् घरै दे साढ़े बोलदे की निं जाना ते अस घरें आह्लें गी सनाने की साढ़े सारे फ्रैंड्स जा दे अस सारे कल्लै कोई बी निं हैन मतलब कोई साढ़े कन्नै मेरे भैन भ्राऽ जो बी पैह्लें पढ़दे हे ओह्हबी होंदे हे दौ तीन क्लॉस लागै होंदे हे ते ओह् अस थोह्ड़े पिच्छें होंदे हे असें बोलना की नेईं जाना पत्नीटॉप होइया मानसर होइया कुदै सरूईंसर होइये होर जम्मू बाह्वे सारे गेदियां मतलब जैसे की जम्मू ओह् आह्ली जगह आई इक्क बड़ी शैल म्हाराजा हरि सिंह पैलेस उद्दर बी गेदी आं उद्धर लोक इन्ने जादै सारे आंदे उनेंगी दिक्खनै ई शैल उत्थें इन्ने लोग आंदे मतलब परानी हवेली ऐ उत्थें इक्क ते मतलब उद्धर बड़ी शैल शैल जगह दिक्खदे कन्नै इन्ने लोग आंदे उद्धर दिक्खनै ई ते इन्ना सुकून मिलदा की इन्नी अच्छी जगह ऐ हर जगह इन्ना शैल लगदा जैसले की पुरखू होइये बनी होइये मतलब प्हाड़ी लाकै ई इन्ना मज़ा आंदा मतलब जानै ई ठंडू दे दिनें फिर लागै होई गे गरमियें दिनें फिर किद्धर लाका थोह्ड़ा जेहा होंदा उत्थें दमैं जा बस फिर मतलब अस पिकनिक त्रैऽ बजे फ्री होई जन्ने फिर अस उत्थें जाइयै स्कूल फ्रैंड्स किट्ठे बैठने साढ़ा ग्रूप बनदा इक्क ते उत्थें बैठने ते ओह् मिगी पुच्छदे कुछ खेल्लनै जैसे ट्रूथ एंड डेयर होई गेआ बैसे अस बड़ियां गेमां खेल्लनै उद्धर अस बड़ा किश खेल्लनै फिर अस अंताक्षरी खेल्लनै ओह्बी तीन चार घैंटे खेल्लनै भी ओह् तुप्पी तुप्पी गाने बड़ा मज़ा आंदा हर चीज़ गी दिक्खनै आं अस ते दिक्खनै मतलब उद्धर असेंगी इन्नी इन्नियां शैल जगह लभदियां प्लेस मतलब बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ां लभदियां अस इन्ना शैल दिक्खनै होने की बोलदे नै की इन्ना ठंडा लाका ते मिगी इन्ना मज़ा आंदा उद्धर जाने दा फिर एह् साढ़ा मन निं करदा जानै ई घरै ई अस बोलनै की इत्थें रौहचे ते ठीक ऐ इद्धर मज़ा होर कुदै निं जाचै फिर घरें जियां कियां मनाने उसी ते फिर जाइयै ओह् करने होने फिर जियां कियां मनाने उसी ते घर दे कोल तीन तीन चार चार दिन उसी उद्धर ई इंया फिरा करने बड़ी शैल शैल जगह असें ई थोह्ड़ा एंजॉय करने स्कूल आइयै बच्चे निं हे दिक्खदे ते अस उनें गी सनाने की एह् असें बड़ा एंजॉय कीता उत्थें होर मतलब जेह्ड़े नेईं होंदे उनें ई उनें ई इन्ना फील कराना की उंदा मन बी करै की नेईं अस बी चलचै उत्थें अस केंह निं गे उद्धर ते मज़े दे जाना सारें बच्चें गी मतलब फिर अफसोस होंदा की अस कीऽ निं गे इन्नी बड़ी शैल जगह उत्थें इन्ना मज़ा आंदा जेह्ड़ी जगह नेईं गेदी होऐ उत्थें बी शैल लगदी बड़ा मज़ा आंदा ते श्रीनगर उतक्थें इन्नी ठंड होंदी इन्नी बर्फ होंदी इन्ना मज़ा आंदा उत्थें बड़ा मज़ा आंदा बैसे उद्धर में गेदी निं ऐं बैसे में तुसेंगी सनानी की बड़ा शैल लाका ऐ उद्धर तुस कदें जायो इन्ना शैल लग्गना तुसेंगी ते नेईं सारे बोल्लदे की नेईं सारा उद्धर सबकुछ लगदा ऐ जैसे की हून जैसे की तकनीक कनम्नै कुसै घर दे बी मतलब फैमिली ग्रूप बनाने बोलनै की सारे चलचै फील कराने आं की अच्छा लगदा की निं लगदा फिर अस जाइयै बोलनै की किन्नी की असें उकत्थें बी चलो ते ओह् बैसे जैसी उमर होंदी अस बोलदे असें कुदै निं जाना असें घर बैठना होर जंदे निं ओह् बोल्लदे की मतलब एंजॉय करने दा मतलब हर इक्क इन्सान च मतलब लाईफ जीने दा ओह् होंदा जज्बा होंदा बैसे एह्दे च पर ओह् बोल्लदा नेईं जियां उमर बधदी जंदी ते ओह् बोलदा नेईं में घर ई ठीक में बस घर दे कम्म काज करने बगैरा मतलब उंदा बी मन करदा घुम्मनै फिरने दा पर उंदे कश टैम निं होंदा इस लेई में बोलनी की इसलै सारे जिसलै फ्रैंड्स होंदे सारें मिलियै चली जाना भामें जो मर्जी होऐ घरें दे गी बोलना कती नेईं असेंगी लेई जायो मतलब कॉलेज़ दी कदें सैर मिस निं करनी मतलब जाना चाहिदा ऐ होर स्कूल फ्रैंड्स स्कूल ते कदें मिस निं करना चाहिदा बाद च मतलब मैमोरी होंदी यादां होंदियां मतलब सबकुछ होंदा ऐ एह् असें ई असें ई मतलब सबकुछ मतलब बाद च महसूस करने की में निं गेई उद्धर में निं महसूस कीता उद्धर में बी जाना चाहिदा हा मिगी बी अच्छा लग्गना हा उद्धर मतलब जियां की ओह् स्कूल फ्रैंड्स आइये स्कूल सनांदे कुड़ियें की नेईं ते सनांदे की बड़ा कि्श दिक्खेआ ओह् दिक्खेआ में मिगी इन्ना फील होंदा की में कीऽ निं गेई उस जगह दिक्खेआ कीऽ निं मिगी बी इन्ना अच्छा लग्गना हा ते में बी जाना चाहिदा हा मतलब थोह्ड़ा इंया जियां गिल्टी फील होई जंदा बंदे ई की फिर मन करदा की में निं गेई ओह् गेई फिर बड़ा अच्छा लगदा जैसे की मेरी फ्रैंड्स निं गेदी होऐ मिगी ओह्दे बगैरा मज़ा निं आवै फिर बी उत्थें इन्ना मज़ा आना मज़ा मज़ा ई आना बैसे सारे मिली जुलियै डांस करना सबकुछ कन्नै अंताक्षरी खेल्लनी सबकुछ बड़ा मज़ा मतलब अच्छा लगदा सबकुछ ठीक ठाक होर में बोलगी इसलै साढ़ी लाईफ ओह् ऐ इसलै एंजॉय करने दी पिकनिक ते कदें मिस निं करनी चाहिदी हमेशा ओह् करी लैनी ओह् निं करना कदें मिस निं करनी एह् टाईम फिर बाद बेल्लै निं आंदा इसलै पिकनिक सारी ओह् करी लैनी ओह् करी लैनी अच्छे से एंजॉय कर लैना होर जो थुआढ़ा मन करै ओह् किश करना मतलब खाना पीना सबकुछ रोटी अस घरा दा लेई जन्ने बनाइयै ते मतलब पार्क होंदे दिक्खनै ई इन्ने अच्छे अच्छे लभदे असें ई उद्धर अस फोटो बनाने सबकुछ करने अस बाद बेल्लै अस थोह्ड़े दिन बाद घर औने ते सोचने की में गेदी मिगी किन्ना मज़ा आया उत्थें दिक्खनै गी सबकुछ किन्ना मज़ा आया ते फिर मतलब एह् किन्ना शैल लगदा जिसलै अस घर औने कते अपना घर दिक्खनै की नेईं यार बड़ियां मैमोरी होंदियां रकी अस दिक्खनै की किन्नी शैल जगह ऐ एह् अस इद्धर गेदे न अस ओह्दे फोटो बी दस्सने न अस बोलनै की अस इत्थें गेदे न इन्नियां शैल शैल जगहां न बड़ियां शैल ते मन करदा की इत्थां निं औचे घर बड़ा अच्छथा लगदा ओह्दे ते जियां सुकराला उत्थें बी इन्ना मज़ा आइया की उत्थें दर्शन करियै मन निं करदा काी उत्थां बापस निं आचै घरै ई ते मतलब सबकुछ ऐ ते उत्थां बी इन्ने लोग आंदे दिक्खनै भगवान गी सबकुछ दर्शन करने ते होइये मतलब हर जगह जियां इक्क जगह ते उद्धर कोई लेई जाये नी ते असेंगी बड़ा अच्छा लगदा सुनियै ते अस नेईं अस बड़ी शैल जगहा दिक्खचै जैसे की जियां पार्क बगैरा होन ते उत्थें बड़ा मज़ा आंदा दिक्खनै ई इन्ना मज़ा आंदा की इत्थें फोटो ई दिक्खनै ते बनाने बाद बिच एह् जेह्कियां मैमोरियां असेंगी याद आङन